पंज जुलाई उणिवीह सौ अठ पंज मई उणिवीह सौ पंजासी एकटीह दिसंबर उणिवीह सौ पंजाह पंजी अगस्त ॿ हज़ार अठ पंजीह पंजी नवंबर ॿ हज़ार पंदरहां